भारतीय परिवहन प्रणाली नीक अछि तऽ खराबो अछि जाहिमे हमरासभके लेल तऽ नहि कोनो सवारीके सुविधा अछि नहि कोनो साधनके व्यवस्था अछि बाहरसभमे तऽ रेड लाइटके व्यवस्था कयल गेल अछि आओर ट्रेनोसभ चलैत अछि गामके मे तऽ नहि कोनो रेडलाइट अछि आ नहि कोनो सवारी गाड़ी भेटैत अछि हमरासभकेँ पैदल बहुत दूर तक जाए पड़ैए आओर बाहरसभमे तऽ बहुत व्यवस्था छै ओतय ट्रेनो चलैत छै बसो चलैत छै आओर हमरासभकेँ बहुत दूर तक नहि कोनो बसकेँ व्यवस्था जल्दी भेटैत रहैत अछि नहि कोनो ऑटो या फेर कोनो ट्रेन भेटैत अछि एहिद्वारे हमरासभकेँ बहुत दूर तक पैदल चलय पड़ैए आओर हमरासभकेँ दिक्कत होइए ताहि द्वारे हम भारतीय परिवहनकेँ ई सुझाव देबय चाहैत छी जे जल्दीसँ जल्दी एहि तरहक परिवहन प्रणालीके व्यवस्थाकेँ नीक कयल जाउ आओर हमरासभकेँ एकर सुविधाके लेल देखल जाउ